हांव ड्रॉइंग काडपाक अशें खूब डिफरंट डिफरंट पेन्सिले वापरता जशें ती अप्सरा पेन्सील आसता ती मातशी शेडींगेंक मातशी बरी जाता आनी दुसरी म्हटल्यार चारकोल पेन्सील चारकोल पेन्सील तुका डार्क आसता मातशी पूण ती तुका शेड बीन करपाक परफेक्ट स्केच पेंटिंगींक बीन बरी सारकी अशें वापरता आनी हांव कलर बीन कॅमलाचे वापरता ते बरें येतात कलर आनीक ते हांव दोनूय प्रिफर करतां ऑनलायनूय घेता हांव आनीक स्टेशनरी वयल्यानूय हाडटा म्हाका खंयचे आवडलें तें हांव हाडटां आनीक ब्रश बीन ब्रशाचे बीन सेम हांव ब्रश म्हाका मातसो थीन लागता आनी मातसो मात्शे मोटे आसता ते बी हांव हाडटां आनी म्हाजे कडे खूब डिफरंट तशेंत खूब डिफरंट डिफरंट ब्रश आसात आनी म्हाका अशी हाची ऑल ऑयल पेंटर बीन खूब आवडटात तेतून तीच ड्रॉइंगां काडपाक हांव जास्त प्रिफर करतां आनी स्कॅच पेन यूज करता मोस्टली आनीक हांव प्रिफर म्हणजे हांव सांगता की ऑनलायन बरें येताच कलर तशें ऑनलायन अशें वायट अशें येयनना ऑनलायन प्रायजूय बरी आसता आनी तुका बरें अशें लायक कॉनटिटीन खूब तेजी बरी आसता तशी खूब बरें मेळटात आनी स्टेशनरीचेर सुद्दां आसतात बरें पण तुका कशें स्टेशनरीचेर तुका पळोवन घेवंक मेयणन ना पण तूं प्रिफर करूं शकता स्टेशनरी वरसून सुद्दां